हेलो पार्सल वाले भैया बोल रहे हैं मैंने फ्लिपकार्ड से एक स्वेटर मँगवाई थी वो देखने में बहुत अच्छी है बेटा आराम से उसके कलर भी बहुत अच्छा हैं और वो पहनने में भी बहुत अच्छी लगी है वो नर्म भी है गर्म भी है और धोने के बाद भी वह नहीं सुकड़ती है और देखने में बहुत अच्छी है उसका कलर भी नहीं जाता है और देखने में स्वीट है वो ऐसे में ऐसा लगता है कि दूसरा पार्सल भी मैं आप से मंगाऊँ क्योंकि आप की चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी निकली है